आमच्या धर्मांत जेन्ना खंयचोय उत्सव आसता तेन्ना मैन जें आसा तें आमचें जेवण आसता एन्ड तें म्हणल्यार आमचें शीत आसता दाळ आसता गोडशें आसता पापड आसता लोणचें आसता खतखतें आसता मूग आसता तर हें आमचें मैन आसता तेका एडिशनल जे आमी स्विट्स करता आनी ते स्विट्स सुद्दां डिपेंड आसता ऑन फेस्टिवल लायक दिवाळी सो दिवाळेक आमी फोव खाताय फोव हांचे सुद्दां खुबशे प्रकार आसतात लायक फर्स्ट थींग इज आमी जे साखर आनी सोय घालून फोव कालयता सेकेंड इज लायक फोड्णी मारून पोव कालयता थर्ड म्हणल्यार आमी ते सोयेचो रोस काडून फोव घालून खाताय सो हेचे खूब तरे तरेचे प्रकारचे आमी फोव खाताय मागीर गणेश चतुर्थी जेन्ना आसता तेन्ना आमचे स्वीट मैन म्हणल्यार नेवरी आसताय आनी नेक्स्ट म्हणल्यार मागीर मोदक आसता दोणे आसता पातोळ्यो ह्यो आमच्यो स्पेसिफीक सामक्यो मैन आसता मागीर शिवरात्री शिवरात्रीक आमच्यो शेव्यो आमी काडटाय ज्यो ट्रॅडिशनल वेयान ज्यो शेव्यो काडटालीं तश्यो करून शेव्यो काडटा एन्ड मागीर आमचो रक्षाबंधन सो रक्षाबंधनाक आमी लाडू करता लाडू सुद्दां आमचे डिफरंट टायप आसता लायक समजा ते ट्रॅडिशनल वे लायक खूब तरेचे ग्रेन्स यूज करून लाडू करता लायक मूग चणे मागीर इवन तरे तरेची दाळ अशें खूब भशेचे तांदूळ बीन यूज करून आमी ते लाडू करता नेक्स्ट आमी बेसनाचे लाडू करता मागीर रव्याचे लाडू करता सो डिफरंट तरेचे लाडू आमी रक्षाबंधनाक करता मागीर जात्रा जेन्ना खंयचीय जात्रा आसता तेन्ना मैन कंपल्शन जें आसता तें जेवण आसता प्लस एडीशनल गोडशें आनी साखरभात हो कंपल्शन आसपाकच जाय स्वीट्स म्हणून आसता डेट इज कंपल्शन आसताच साखरभात इज बॅसीकली स्वीट रायसा भशेन आसता मकर संक्रांती सो मकर संक्रांती फॅमस आसा आनी मकर संक्रांती आमी तिळगूळ करता आनी इट इज लायक वेरी फॅमस आसा ते आनी ते आमी हेका हळदी कुकुमाक सुद्दां बायलो ज्यो आसा त्यो एकामेका दितात सो तिळगूळ लाडू म्हणल्यार बॅसिकली लायक तिळाचे पासून जे लाडू करतात आनी ते खूब हेल्था खातीर खूब बरे आसतात